رقص لوگوں کو صحت مند رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے رقص کرتے وقت لوگ الگ ہی خوشی محسوس کرتے ہیں اس سے ہمارے دماغ کو سکون ملتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوتی ملتی ہے جب ہماری جسم کا حصہ ہلتا ڈلتا ہے تو اس سے ہمارے جسم کی اکسرسائز بھی ہوتی ہے اور لوگ بہت آسانی سے اپنے ہاتھ پیر ہلاتے ڈلاتے ہیں اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور یہ اسی طرح لوگوں کو صحت مند بھی رکھتا ہے